ट्यूवेल पहिल पहिल गाँवमे सामाजिक स्तर पर गरायल जाइ छलै जहाँ दस गो घर छलै एक टोला छलै तऽ वहाँ सब कोइ के पानि पिअ के सुविधा के दृष्टिकोण से एगो कल गरायल जाइ छलै आ ओहि टोला के लोग पानि पियै छलै नहाय छलै कपड़ा धोय छलै खाइ पियै छलै एना गुजर बसर करै छलै अहू से पहिले हमरा पूर्वज इनार से पानि पियै छलै जे एक इनार छलै आ ओ इनार पर डोल बाल्टी रहै छलै ओहिमे उबहन जकरा डोरी कहियौ रस्सी कहियौ बान्हि के नीचे गिरा के आ पानि निकालल जाइ छलै आ कभी ओहो गिर जाइ छलै तऽ ओकरा निकालै के लेल काँटेदार झब्बा गिराके बाल्टी निकालल जाइ छलै